हाँ नमस्ते अरे शादी हमारी बिटिया की पड़ी है आपके यहाँ सब्जी आपके यहाँ सब्जी लेना है तो आपकी हाँ शादी भाई लड़की की पड़ी है तो आपके पास सब्जी है हाँ तो कौन कौन सी सब्जी है हाँ तो कैसे उसका भाई रेट बता भैया रेट बताइएगा कौन कौन हाँ तो कौन कौन सी सब्जी है आप रेट बताइए हाँ पालक बैंगन गोभी मटर हाँ तो ऐसा अलग अलग दा हाँ तो अलग अलग बताइए रेट शादी है तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ सब चाहिए न हाँ तो पाँच किलो परवर पाँच किलो परवर चाहिए हाँ हाँ ओ पचास किलो आलू चाइए और बैंगन चाहिए पाँच किलो हाँ और पागल पालक चाहिए

तो मेथी पालक और धनिया ओनिया सब मिक्स करके हाँ तब

तब तो हाँ तो पइसवा तो जादे बता रहे हैं अरे तो हमको इकट्ठा सब्जिया जादे लेनी है तो पइसवा आप किफायत कर हाँ अभी तो खरीद कर ला रहे हैं तो भाई किफायत में देंगे तभी तो हम लोग लेंगे अरे फिर भी ठीक है तो मान ला हिसाबी से न दी दीजिएगा

क्या ईका मतलब पुरा में एक ही बार आप चाह रहे हैं कि पूरा एक कुंटल का दमवा हम पचासे किलो में निकाल लें यही समस्या है कि हाँ हाँ हाँ और हमको दु किलो मिर्चा भी चाहिए तो अब इसी तरह बताएँगे आप तो हम तो खूब ले लिए

हाँ हाँ तो आलू ओलु में कम करिए न कम करिए सौ में करिए ना आठ सौ में करिए अलुआ चलिए ठीक है समझ कर तब भाव लगा दीजिए और दे दीजिए हाँ ठीक है नमस्ते भैया